आंनियाव गंसे मबाइल दं बे मबाइलनि बे मबाइल फ'ननि मुंआनो जाबाय रेदमि नट फाइभ आं बे मबाइलखौ लानाया से बोसोरसोल' जाबाय बांद्राय गोबाव जायाखै आं मोननायाव बे मबाइलनि गाज्रि एक्सपिरियेन्सा जाहैबाय सार्ज गिबियावनो सार्जआ बांद्राय थाब जाया आरो इसे गोबाव होयोब्लानो मबाइला गुदुं जायो गुदुं जानानै थायो आरो सार्जाबो थाब लानो नागिरा गोबावजोंसो जायो बे मोनसे आरो फ'न फैयोब्लाथाय स्क्रिना थाब जोंनो नागिरा खोमसियैनो थाबाय थायो हें जानो नागिरो आरो मबाइल स्ट'रेजाबो बांद्राय गैया खम मोननै मोनथामसो एप सोयोब्लानो फुल जायो आरो हें जालाबाय थानो नागिरो थुबाय थायोब्लाबो आरो भिदिय' नायबाय थायोब्लाबो माब्लाबा हें जानानै स्क्रिनआ टाच जाया जाया जायो बे मोनसेल' भिदिय'आनो ओंखारनानै थायो सोलिबाय थानो नागिरा

गेजेर गेजेर बिदिनो नायबाय थायोब्लाबो मबाइला हें जानानै होयो जेनेबा अफ जानानैबो होयो माब्लाबा हारसिंनो सुइत्स अफ जालाङो बेनो